جی ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی مذہب کا استعمال سیاسی فائدے اور ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں مذہب کا مقصد تو لوگوں کو جوڑنا سکون دینا اور اچھائی کی طرف لانا ہوتا ہے مگر کچھ لوگ اسے تقسیم کا ذریعہ بنا دیتے ہیں انتخابات کے وقت مذہبی جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان ہم اور وہ کا فرق پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ووٹ یا طاقت حاصل کی جا سکے کئی بار ایسے چھوٹے بیان یہ پھیلائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر مذہب کے نام پر لوگ بھڑک اٹھتے ہیں کاروباری لحاظ سے بھی مذہب کو کئی لوگ استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے بابا گرو یا ادارے مذہب کے نام پر چندہ زمین یا سیاسی تعلقات حاصل کرتے ہیں جبکہ اصل روحانیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے بہت سے مذہبی رہنما اور ادارے واقعی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور انہیں جوڑنے کا کام کرتے ہیں